नमस्ते सर जी सर

जी सर बताएं जी जी जी जी जी जी सर

सर मैं आपको पहले तो मैं सावधान कर देना चहता हूँ सर आप अपनी एम सी वी को नीचे गिरा दीजिए और बच्चो को और घर में बुजुर्ग घर में कोई बु घर से थोड़ा सा दूर कर लीजिए एक मटर के पास आपके एक बॉक्स लगा होगा जी जी बॉक्स सर खोलिए बॉक्स को खोलिए बॉक्स में सर खटका टाइप का दिया हुआ ऊपर नीचे नीचे करने वाला तो सर अभी सभी को नीचे सर कर दीजिए जी अब आपकी घर की लाइट चली गई होगी अब आप बताइए की क्या दिक्कत है कहाँ से क्या

करेंट सो लग रहा है

जी तो फिर काफी ठीक है सर ठीक है सर मैंने आपकी समस्या सुन ली है और मैं अपना काम निपटा कर पाँच दस मिनट का आप मुझे समय दीजिए आपना एड्रैस मुझे बता दीजिए मैं पहुँच रहा हूँ बस मुझे आप मैसेज कर दीजिए मैं पहुँच रहा ठीक है सर ठीक है ओके